काव्शन इक होर पिट्टो पुट्ट होएआ मैडिकल ट्रीटमैंट मैडिकल ट्रीटमैंट गै अज्ज ऐही चीज बनी चुकी दी ऐ कि मतलब मैडिकल ट्रीटमैंट बिच्च अज्जकल मतलब कोई मतलब कमी पेशी निं करी सकदा ऐ डाक्टर मतलब कोई बी चीज अगर है अगर मतलब कोई पेशैंट कोई अगर मतलब ओह्दे बिच्च होए दा ऐडमिट होए दा ऐ उसी मतलब इन्ना करदे मतलब इन्ना स्पोर्ट करदे कि नेईं अस तेरे कन्नै ऐ इन्ना ठीक मैडिकल ट्रीटमैंट होंदा ऐ हस्पिटल च मतलब गौरमैंट जेह्ड़ा हस्पिटल पैह्लें लोग आखदे हे गौरमैंट बिच्च मतलब इन्नी केयर निं करदे ऐ अज्जकल बड़ी केयर होआ दी गौरमैंट बिच्च में खुद मतलब अपने जेह्ड़े मसेइया उनेंगी लेइयै गेआ हा उत्थें हास्पिटल च मतलब बौह्त अच्छा ट्रीटमैंट कीता हा गौरमैंट दे बक्शी नगर इक हस्पिटल ऐ साढ़े कोल जम्मू बिच्च उत्थें लेइयै गेआ हा मतलब गौरमैंट दी इन्नी सुविधा होई चुकी दी ऐ मतलब लाइन ते होंदी ऐ ओह् ते होनी गै होनी ऐ क्योंकि लाइन बिच्च होंदा लेकिन जेह्ड़े बैस्ट डाक्टर अज्जकल गौरमैंट दे ना मतलब प्राइवेट अगर उंदे कोलो अगर तुहें पर्ची गै लैनी होऐ पाड़ी ओड़दे प्राइवेट आह्लें दी पर्ची मतलब इन्ना ओह् दिखदे कि गौरमैंट तुसें पता अज्जकल गौरमैंट पढ़ाइयां कीती दियां बड्डे बड्डे एह् मतलब इन्नी सीटां कड्डियै गौरमैंट जियां फिर जाइयै उनेंगी मिली जियां एह् माड़ी मुट्टे बंदे निं हैन जेह्ड़े लग्गे दे गौरमैंट बिच्च अच्छी चीज ट्रीटमैंट होआ दा ऐ अच्छी फैसिलिटी होआ दी हाईजीनिक ऐ हर इक चीज बिच्च मतलब होस्पैल्टी बिच्च इन्ना करी चुके दा मैडिकल मतलब बिच्च कोई कमी निं छड्डा दे ऐ कोई मतलब लापरवाही जेकर ओह् बी निं करै दी अज्जकल गौरमैंट अच्छी चीज लग्गी मी बड़ी एह् मतलब गौरमैंट ने जो कीता ऐ होस्पिटल बिच्च जेह्ड़ा होआ दा मैडिकल ट्रीटमैंट प्राइवेट बिच्च बी ठीक चला दा में आखना गौरमैंट यार गौरमैंट बड़ा स्हेई कोई गरीब बंदा इलाज नेईं कराई सकदा यार मतलब प्राइवेट बिच्च उ'नें बचैरैं फिर गौरमैंट बिच्च गै कराना लेकिन गौरमैंट ने में आखना बड़ा स्हेई उद्धर टैकनालजी आह्ले डाक्टर ऐ उ'नें पढ़ाइयां कीती दियां बड्डी बड्डी पढ़ाइयां कीती दियां फिर जाइयै उ'नें अग्गें गौरमैंट कदें निं मतलब कुहै गी इ'यां अग्गें बधांदी ऐ उनें चीज कीती दी ऐ अग्गें डाक्टर बने दे ऐ ओह् ते मतलब बड़ी अच्छी चीज कीती ऐ गोरमैंट ने कि एड्डे एड्डे डाक्टरें गी मतलब औह्दे पर चाढ़े दा ऐ कि मरीजें गी मतलब कोई दुक्ख निं पुज्जना चाहिदा स्हेई ट्रीटमैंट मिलना चाहिदा ते बाकी इक चीज बड़ी अच्छी लग्गी में गौरमैंट दी कि जे गौरमैंट ने साढ़ा साथ दित्ता ऐ अग्गें बी नैक्स्ट अगर कोई बी कम्म होग ना ते असें गौरमैंट हस्पिटल बिच्च गै कराना अच्छी चीज लग्गी में गौरमैंट हस्पिटल दी एह् में दे त्रै हस्पिटल च लेई बी गेआ दो त्रै बंदें गी बी लेई गेआ बाकेआ यार गौरमैंट बड़ा अच्छा स्हेई ट्रीटमैंट देआ दी ऐ अच्छे मतलब जवाब गी बड़े अच्छे मतलब इन्नी क्वालिटी दियां उं'दे कोल चीजां आई चुकी दियां अज्जकल दिक्खेओ तुस मतलब ओह् आक्सीजन लैवल फिर दूआ बी आए दा इक बड्डे ऐक्सरा उक्सरा हर इक चीज मतलब पैसे बी इक घट्ट गोरमैंट बिच्च मतलब बड़े घट्ट पैसे लगदे थोआढ़ा ईलाज होई जंदा दवाइयां दवुईयां ते होंदा गै ऐ तुसें सारें पता ऐ दवाई बिच्च ते लगदा गै लगदा क्योंकि ओह्दे बिच्च पैसा खर्चना करना गै पौंदा बाकी ट्रीटमैंट तुं'दा फ्री होंदा ऐ इयां ते गौरमैंट ने बनाए दा ऐ जेह्ड़ी जनता बचैरी गरीब ऐ उंदे बास्तै कम्म आई जा मैडिकल ट्रीटमैंट लेकिन बड़ा अच्छा करा दी ऐ गौरमैंट जित्थें तक बी मतलब गौरमैंट ने अपना जिन्ना जोर लाया थोह्ड़ा ऐ में आखना जिन्ना बी जोर लाया थोह्ड़ा ऐ अजें बी करा दी गौरमैंट मतलब जिन्ना बी उ'नें जोर लाया मतलब इन्नी स्हेई चीज करी चुकी दी गौरमैंट बाकी अग्गें में अरदास करना सारें बंदें गी अगर कुछ बी बंदें गी होंदा ऐ कोई बी प्राब्लम होंदी घर बिच्च ते गौरमैंट बिच्च लेई जाओ क्योंकि कोई बंदा बचैरा नेईं करी सकदा ऐ इन्ना क्योंकि हून पिच्छें तुसें दिक्खेआ कि इन्नी जनता ओह् होई गेई उ'नें सिद्धा गौरमैंट शिप्ट कीता तुसें पिच्छें दिक्खेआ उद्धर जा दे हे लोक जात्तरा पर जा दे हे ते मिलिटैटें अटैक कीता हा उ'नें बचैरें गी गौरमैंट बिच्च शिप्ट कीता ते बड़ा अच्छा ईलाज होएआ उं'दा ते में इ'यै अर्ज करना कि जेह्ड़े गौरमैंट डाक्टर होंदे ना उ'नें उं'दे कोल बड़ी नालेज होंदी ऐ ट्रीटमैंट करन दी मैडिकल ट्रीटमैंट बड़ा अच्छा करदे ऐ क्योंकि उ'नें पढ़ाइयां कीती दियां होंदियां पढ़ाइयां किस कम्म आंदियां बेह्ले थोह्ड़े बठानें दित्ते दे गौरमैंट न तनखामां कैह्दे बास्तै लै दे इन्नियां इन्नियां ते में इयै गल्ल आखना कि गौरमैंट ने बड़ा गै स्हेई कीते दा अज्जकल दो त्रै सस्पैंड बी होए दे डाक्टर क्यों अहें कि क्योंकिं लापरवाही लापरवाही कीती ही ट्रीटमैंट बिच्च ते गौरमैंट ने उ'नेंगी सैस्पैंड करी दित्ता जेह्ड़े बंदे मरीजा गी नी समझा दे लापरवाही करा दा ट्रीटमैंट बिच्च फ्ही गौरमैंट ने उसी सस्पैंड करना गै करना क्योंकि उ'नें गौरमैंट तनखाह् कैह्दे बास्तै देआ दी ऐ ठीक ऐ ना गल्ल स्हेई जेह्ड़ी करनी ऐ में मतलब सच्ची गल्ल करनी थोआढ़े कन्नै कोई झूठी गल्ल करनी निं ऐ कैह्दै बास्तै गौरमैंट उ'नें तनखाह् देआ दी ऐ अगर गौरमैंट मतलब अगर तुसें मरीज गी स्हेई निं ओह् निं देआ दे ऐ नालेज निं देआ दे ट्रीटमैंट अच्छा निं देआ दे उनें स्हेई स्हेई सना दे निं ऐं तुसें कुद्धर बाड्डी कुद्धर परतानी ऐ कुद्धर नेईं परतानी अपनी ते फिर एह्दा कोई फायदा निं ऐ में इ'यै मतलब इ'यै अरदास करना सारें अग्गैं कि प्लीज तुसें जे अगर डाक्टर दस्सना कोई स्पैशलिस्ट गी ते गौरमैंट गी दस्सो मतलब गौरमैंट लोकें पढ़ाइयां कीती दियां होंदियां इयां निं अग्गें पुज्जे दे होंदे ओह् उ'नें टैस्ट पास कीते दे ऐ अग्गैं जाइयै पुज्जे दे ऐ ओह् ते बाकेआ बड़ा स्हेई ऐ जेह्ड़ा ट्रीटमैंट होआ दा मैडिकल होस्पिटल च बड़ा कैंट ट्रीटमैंट डसिजन बड़े अच्छे लै दी गौरमैंट मतलब टाइम थुआढ़ा वेस्ट निं होन देना कोई बी टैम थोआढ़ा वेस्ट निं होन देना पूरा सैटिसफाई करियै थोआनू भेजग अच्छी मतलब डवैल्पमैंट मतलब थोआढ़े बिच्च होग जेह्ड़े शरीर बिच्च थोआढ़ी बाड्डी बिच्च बिकाज अच्छा होग इ'यै गल्ल में तोआनू आखना कि गोरमैंट अच्छी चीज देआ दी ऐ जेह्ड़ी ट्रीटमैंट करदा दी ऐ ना मैडिकल ट्रीटमैंट बड़ा अच्छा करा दी ऐ अग्गें बी लोकें गी असें जागरुक करना चाहिदा लोकें गी मैसेज़ पजाना चाहिदा कि गौरमैंट दियां जेह्ड़ियां चीजां बनाई दियां ओह्दे पर अस चलचै थैक्यूं सो मच